असांजे गुजरात में गरबा जाम सुठे तरीक़े मल्हाया वेंदा आहिनि असां बि गरबा खेॾंदा आहियूं इहे नव ॾींहं माता जा असां जाम धूम धाम सां खेॾंदा आहियूं हिन में गुजराती सिंधी अधर ॿीं कास्ट वारा बि हूंदा आहिनि हिन में असांखे ॾाढो मज़ो ईंदो आहे असां नवनी ॾींहंनि जा कपिड़ा पहिरें खां ई सिलेक्ट करे रखंदा आहियूं ऐं राह ॾिसंदा आहियूं गरबनि जी हिन में असां सभु गॾु थी करे माता जो पुॼनि बि कंदा आहियूं नव ई ॾींहं असां ॾाढी मौज मचाईंदा आहियूं